आङो मोनसे रेस्टुरेन्टआव माखासे जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसादफोर जानो थांदोंमोन आरो बाहाय माखासे जाग्रा लोंग्राफोर दङ जेरैहाय सावमिन चिकेन सावमिन पक'रा मम' बायदिसिना दंमोन नाथाय आङो सावमिनखौ अर्डार बिहरदोंमोन सावमिन अर्डार बिहरनायाव बे सावमिनखौ बिसोरो बानायनानै होबाय नाथाय आङो दस्रा फिन आरोबाव गुबुन मोनसे आङो जाग्राखौ जानो सानफिनो बेनिखायनो आङो मम'खौ मोनसे बेनो फिन आरो आङो मोनसे अर्डार होफिनो बेनि उनावहाय रेस्टुरेन्टनाव बेखौ गोदानै फिन बानायनानै सावमिनखौबो बानायनानै आरो मम'खौबो बानायनानै हरो